चाय पानि गरम कए कऽ पत्ती डालि कऽ दूध डालि कऽ चीनी डालि कऽ बनबैया तऽ चाय एहिके लिये पियै यऽ थकावट दूर करैया चाय मन फ्रेश कए दैया आओर हरेक जगह कोइ लाल चाय पियैया कोइ कॉफी पियैया कोइ सेम्पल चाय पियैया कोइ लेमन टी पियैया कोइ नेम्बूके बनाए कऽ पियैया हरेक जगह हरेक इन्सानके चायके अपन अपन के पियैके च्वाइस होइए महज ककरो कोनो चीज केकरो कोइ सबकेँ अपन अपन इच्छा होइए पियैके इच्छाके अनुकूल चाय पियैया रहैया